ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के खेल खेलने में काफ़ी अंतर है अगर मैं बात करूँ ग्रामीण की तो ग्रामीण के लोग बाहर मैदान में जाकर खेल खेलते हैं जैसे फुटबॉल है क्रिकेट है हॉकी है कुश्ती है खो खो है और अगर मैं शहरी क्षेत्रों के खेल की बात करूँ तो शहर में अब जो देखा गया है बाहर वाले जो भी गेम हैं वो शहर में लोग कम खेलते हैं उसके कारण तो बहुत हैं उनमें से कुछ कारण हैं के शहरों में जगह नहीं है खेलने की यह एक सबसे बड़ा कारण है इस वजह से शहर के लोग खेलने की बात करते हैं तो वो मोबाइल में गेम खेलते हैं या दोस्तों के साथ बैठते हैं उनसे बात करते हैं या कैरम बोर्ड खेलते हैं वो घर के अंदर वाले खेल ज़्यादा खेलते हैं शहरों में क्रिकेट फुटबॉल भी खेलते हैं लेकिन बहुत कम क्योंकि मैदान नहीं हैं शहरों में तो यह काफ़ी अंतर है ग्रामीण और शहरी खेलों में